अज्जकल जेह्ड़े बी बच्चे साढ़े कोल आनलाइन प्लैटफार्म उप्पर हैन मतलब कि आनलाइन स्टडी बगैरा करा दे न चाहें ओह् यूट्यूब उप्परा होऐ किसे बी ऐप उप्परा होऐ आनलाइन टेक्नोलाजी अस सारे कोला बड़ी हैल्प पता कुल्लै करदी ऐ जिसले करोना साढ़े इत्थें आए हा करोना दा सिद्धा सिद्धा प्रभाव बच्चे उप्पर पेआ हा बच्चे दा फ्यूचर ना खतरे च हा जा अगर बच्चे दी पढ़ाई नेईं होग ते आने आह्ला फ्यूचर ऐ जेह्ड़ा ओह् सारा बच्चे उप्पर निरभर कीते दा जेह्ड़े बच्चे ऐ इ'यै साढ़ा फ्यूचर ऐ अगर अस फ्यूचर गै नेईं बचाई पाह्गे ते फिर कल गी केह् होना सौ तुसें केह् करना जेल्लै पढ़ाई बगैरा हर बच्चे पर होंदी अज्जकल पैह्ले पैह्ले कोचिंगां होई जंदिया ही आई आई टी एह् ओह् फलान टकान बच्चे गी ओह् के एस क्लियर करदे हे इन्ने सारे पेसे दिंदे हे इस्टीटयूट गी ते फिर बी ओह् साढ़ी शिक्षा नेईं मिलदी ही अज्जकल यूट्यूब ऐ बच्चे कोल आनलाइन क्लासां लांदे ओह्दे पर सत्त अट्ठ अट्ठ सौ रपेआ क्लासां लांदे दो त्रै जी बी डाटे कन्नै पूरी क्लास लेई ओड़दे ते इन्ना पैसा बी निं देना पौंदा सिर दर्दी बी नेईं ही मन कीता जेह्ड़े मर्जी लैक्चर लाया ऐं जेह्ड़ा समझाया ओह् दिक्खेआ लैक्चर जेह्ड़ी विडियो मन कीता ओह् ओपन करी लेई हूं इ'यां गै आनलाइन आनलाइन हैल्प कीती इ'यां स्टडी इंडस्ट्री बिच्च साढ़ी बड़ी ज्यादा हेल्पिंग कि करोना टाइम च खास कर के कालेज च आनलाइन अडमिशन होई गेई असाइनमैंटां कालेज दियां असाइनमैंटां ऐग्जाम्स बगैरा सब कुछ एह् उद्धर होंदे हे अगर सानूंं अगर कोई बुक दा पता नेईं चलै अस आनलाइन प्लेटफार्म उप्पर मंगवाई सकनें मंगवाइयै फिर उत्थैं पढ़ी सकने यू्टयूब गूगल साढ़ी बड़ी हेल्प करदा एहदे चीज च ते सानूं कोई बी चीज दा पता नेईं होऐ फिर अस केह् करने कि गूगल ओपन करने होन्ने गूगल ओपन करने दे बाद गूगल उप्पर दिक्खने होन्ने कि गूगल उप्पर दिक्खनो होन्ने अगर असें इत्थें तक कोई बी चीज सर्च करचै ओह् बड़ी जल्दी सानूं ओह्दा आंसर मिली जंदा कुश गै सकैंडें बिच्च सानूं आंसर मिली जंदा खासी स्पीड नेटवर्क कन्नै ऐं आनलाइन इक सानूं एह् एडवेन्टेजस बड़े सारे ना सानूं मिली गेदे पढ़ाई होई गेई सारे कोला पैह्ले पढ़ाई होई गेई पढ़ाई ऐ ते सब किश ऐ पढ़ाई ऐ ते सब किश ऐ अडमिशन लैनी होऐ अज्जकल पैह्लें सानूं आफलाइन जंदे हे अस स्कूलें कालजें स्कूल दी अडमिशन लेनी कालेज दी अडमिशन लैनी ते स्कूल खज्जल होन्ने पौंदा हा लाइनें च लगना पौंदा हा अज्जकल आनलाइन भरी वेबसाइटां अपलोड बेबसाइट उप्पर अपना फार्म अपलोड करो क्लासां लान्ने होन्ने आनलाइन क्लासां लान्ने होन्ने अस विडियो दिक्खने होन्ने टीचरें दी लाइव क्लासां लान्ने होन्ने आनलाइन लैक्चर सुनने होन्ने रोज दे लैक्चर सुनने होन्ने अस आनलाइन अडमिशन करी लैन्ने होन्ने ई बुक्कां कुछ बी मतलब जो साढ़ी दिल करै ना अस आनलाइन पढ़ी सकने इ'यां ते ते जिस टाइम करोना आया हा उसलै कोई होर आप्शन ऐ नेईं हा बच्चें गी पढ़ने दा बास्तै बिजनस पूरा ना आनलाइन हा वर्क फ्राम होम होई गेदा हा सब कुछ होम घरा गै करने पौंदा जो बी बाहर निकलै उसी महामारी कोला बचने ताहीं सानूं एह् करना पेआ ते बड़ी ज्यादा हैल्प कीती आनलाइन सिस्टम ने अगर आनलाइन बच्चे अगर आनलाइन बिजनस नेईं करदे पढ़दे बिजनस नेईं ही चलना कोई बी अगर ओह् बच्चे पढ़े ऐ ते ताइयें साढ़ा पढ़ोग बच्चे अगर अगर बच्चे अगर बच्चे पढ़ोग पढ़ो लिखग ते फिर गै साढ़ा भविष्य जेह्ड़ा ओह् फायदे बिच्च रौहना बच्चे दा फ्यूचर बच्चे दा फ्यूचर बधना ऐ हली अगर नेईं होग अगर बच्चा नेईं पढ़ग लिखग नेईं पढ़ग लिखग ते कुछ बी नेईं होना ऐ अगर अज्ज अगर आनलाइन अगर पढ़ाई अगर अज्जकल ना जरूरी ऐ नेईं ऐ कि अगर जरूरी ऐ नेईं ऐ कि यूट्यूब उप्परा गै पढ़ो यूट्यूब उप्परा गै पढ़ाई होंदी ऐ होर बी बड़े सारे ऐप न इंसीट्यूट न उं'दे बड़े जादा लैक्चर मिलदे आनलाइन लैक्चरस बगैरा लैक्चर बगैरा मिलदे लैक्चर बगैरा मिलदे आनलाइन लैक्चर लाओ पढ़ाई करो ते बड़े ज्यादा फर्क होंदे बड़े ज्यादा मिलदा ओह् प्रभाव होंदा प्रभाव मिलदा पढ़ने लिखने कन्नै सानू नौकरी च आनलाइन कोचिंगां लै आई पी एस आई पी एस क्लियर करदे बच्चे यू पी एस ई क्लियर करदे एन डी ए क्लीयर करदे आनलाइन पढ़ाई कन्नै गै करदे किश आफलाइन बी करदे पर आनलाइन मता करदे बच्चे पढ़दे बच्चे कोल इन्ने पैसे नेईं होंदे कि ओह् आफलाइन कोचिंगां लेई सको आनलाइन कोचिंग लैंदे फिर ओह् उत्थें नेईं करी पांदे ताइयें आनलाइन बड़ी हैल्प होंदी साढ़ी यूट्यूब उप्पर बच्चे बड़े पढ़दे